हाँ टेरिस और नॉर्मल रेगुलर गार्डिंग में यह अंतर है देखा जाए तो टेरिस पर जो गार्डनिंग की जाती है वह गमलों में मिट्टी भर कर उनका एक संतुलित जगह पर रख कर उन्हें एक ही जगह पर पानी धूप सब दिया जाता है टेरिस गार्डनिंग हमें निश्चित जगह पर ही कर सकते हैं जितनी जगह हमें मिली होती है रेगुलर गार्डिंग में हम हमारे मर्जी के हिसाब से हम पौधे लगाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर लगाया जाता है सबसे बड़ा अंतर तो यही है हम टेरिस गार्डनिंग के जो पौधे हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं रेगुलर गार्डिंग में हम काफी सारे पौधे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं और रेगुलर गार्डिंग में यह भी अंतर है कि हम बड़े बड़े पेड़ों को पौधों को उगाते हैं वह हमें अच्छी हवा प्रदान करते हैं हमें वो हरा भरा माहौल प्रदान करते हैं हम उनकी छाँव में बैठ भी सकते हैं